वोदरिङ्ग हाइट जे इमली ब्रोंटीके नोवल जे पढ़लहुँ एहिके निगेटिव आस्पेक्ट ई रहला की जे ओकर फ़्रंट पेज जे कवर पेज यऽ ओ कवर पेजके डिज़ाइनिङ्ग आओर क्वालिटी ओ नीक नहि रहला आ किछु किछु पेज जे रिप्रिंट भेला रीपीट भेला ई ओहि नोवलके जे निगेटिव आस्पेक्ट रहला